جی ہاں میں اپنے کیمرے سے ویڈیو بناتا ہوں بہت اچھی اچھی ویڈیو بناتا ہوں اور بہت سے لوگ بناتے ہیں ویڈیو اپنے کیمرے سے بہت اچھے اچھے ویڈیو بناتے ہیں اور میں کھیت کے طرف جاتا ہوں وہاں بہت اچھا ویو ملتا ہے اس سے بہت اچھی ویڈیو بنتی ہے اور بہت ریلس وغیرہ بہت ویڈیو چھوڑتا ہوں میں موبائل کے ریلس وغیرہ اور جو ہے بہت اچھی اچھی تصویریں بھی آتی ہیں کھیت ویت کے

بہت اچھا لگتا ہے اور لوگوں کو اچھا لگتا ہے لوگ بھی جاتے ہیں بناتے ہیں کھینچتے ہیں اور بہت سی تصویریں کھینچتے ہیں بہت سے ویڈیو بناتے ہیں اور ریلس وغیرہ بھی چھوڑتے ہیں اور ہم بھی جاتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں ریلس چھوڑتے ہیں یو ٹیوب پہ ویڈیو ڈالتے ہیں انسٹا پہ ویڈیو ڈالتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے اور اور بھی بہت اچھے اچھے جگہ جاتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں جیسے کہیں بہت بڑی عمارتیں ہوں وہاں اچھا ویو مل رہا ہو اور وہ اچھی ویڈیو آ رہی ہو وہاں تو اچھے ویڈیو بناتے ہیں اور اور بھی بہت اچھا لگتا ہے اور ویڈیو اور تصویر بناتے ہیں ہم لوگ